दिक्खो जेकर साढ़ी डोगरी दी गल्ल कीती जा ओह्बी जम्मू दे अंदर डोगरी साढ़े जम्मू च हर जगह बोली जंदी साढ़े जेह्के जम्मू दी दस्स डिस्ट्रिक्ट च बोली जंदी जि'यां साढ़ा उधमपुर होई गेआ साढ़ा रियासी होई गेआ इत्थूं दे सत्तर अस्सी नब्बै परसैंट लोक बोलदे डोगरी मेक्सीमम सौ न साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट च तां सौ परसैंट तां डोगरी बोलदा लेकिन अगर गल्ल कीती जा तां अदर जेह्के होर दूए नौ डिस्ट्रिक्ट न उधमपुर होई गेआ जम्मू होइया सांबा कठुआ रजौरी पुंछ डोडा बनिहाल इनें दस्सें डिस्ट्रिक्टें च डोगरी बोली जंदी डोगरी पैह्लें दे मकाबले च इस टाईम बड़ी जादा मश्हूर होआ करदी लोक पैह्लें गै डोगरी बोलदे हे पैह्लें च गल्ल एह् ही सोशल मीडिया दा जमाना निं था साढ़े ग्रांऽ च इन्ना नेईं था हून बी निं ऐ इन्ना लेकिन जरूर थोह्ड़ा मता अज्जकल जगतें फोन रक्खे दे थोह्ड़ी बी गल्ल होंदी ते ओह् सोशल मीडिया दे थ्रू हर जगह पुज्जी जंदी ऐ कुछ बी इवेंट होंदा ते ओह् सोशल मीडिया दे थ्रू हर जगह पुज्जी जंदा साढ़े जेह्के नौजुआन तबका जिन्ना बी ऐ नौजुआन यूथ ओह् अपने कर्त्तव्य गी इस समें निभाया करदा ऐ जि'यां बी उसी मौका लग्गै अपनी तरफ दा ओह् डोगरी गी बढ़ावा देआ करदा ऐ चाहे तुस सिंगिंग च गल्ल करदे ओह् तां साढ़े जम्मू च बड़े सारे डोगरी गाने निकली चुके दे न रिलिज़ होई चुके दे न बड़े सारे पैह्लें कशा बड़े जादै

बोलने गी ता हर इक्क लैंग्वेज़ बोलदे मेक्सीमम इं'या अपने ग्रांऽ ग्रांऽ च भद्रवाही लैंग्वेज़ होई ते कठुआ आह्ली साईड किश अलग होई जंदी ते साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट दे इत्थूं दा प्योर डोगरी ते ऐ ई उधमपुर च बी डोगरी ऐ